ہاں میں نے اردو زبان سے عربی زبان میں ترجمہ كیا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور اس میں بہت ساری چیزیں نئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چلیں جیسے كہ میں نے عربی ترجمہ جو كیا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمة اللہ علیہ كی كتاب كا سب سے پہلے القراة الراشدہ كا جو ترجمہ كیا میں اپنا دن كیسے گزارتا ہوں كیف اقضی یومی تو اس میں ایک نئی چیز پتہ چلی كہ اردو كا ترجمہ اپنی زبان میں جو ہوتا ہے وہ جس طریقے سے چاہے اپنی اچھی سی اچھی اردو میں كر سكتے ہیں لیكن جہاں تک رہی بات ہم نے اپنی عربی زبان كا جب ترجمہ كیا تو اس میں جو ہے اگر آپ كو ترجمہ كرنا ہوگا تو اس میں كیف اقضی یومی ہر ایک ایک چیز كا یہاں دھیان ركھنا ہوگا ایک ایک چیز كا كہ یہاں پر كیا ركھنا ہے پہلے فعل ركھنا ہے اس كے بعد مضارع ركھنا ہے پھر مصدر ركھنا ہے ہر ایک چیز كا ذہن میں ركھنا ہوگا لیكن مادری زبان اردو ترجمہ اردو سے عربی میں كیا ہے تو اردو اپنی زبان میں جس طریقے سے چاہے جہاں چاہے جو الفاظ كو آپ اچھے سے اچھے اردو میں لكھ دیں لیكن جب ہم نے عربی كا اٹھایا تو اس میں معنی تو وہیں ہوں گے لیكن اس میں جو پہلے ركھنا ہے وہی ركھا جائے گا تبھی ایک اچھی عربی مانی جائے گی لیكن اردو زبان كا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ایسے نہیں ركھنا ہوگا اسی لیے عربی سے اردو اچھی طریقے سے مانا جائے گا